कुकुर काटलासे रेबीज बिमारी होइ छै जाहिसेकि जे ओ बहुत मतलब काटि लै छै ने तऽ बहुत ओकरामे बिख फैलि जाइ छै शरीरमे तऽ जइसेकि देह फुलि जाइ छै या मतलब बोखार आओर लागि जाइ छै आओर मतलब ओकरबाद जे हम कुकुर काटै छै तऽ जाइ छिए तनि झड़ै दै छिए या घरेलू उपाय करै छिए तऽ या ओकरासे मतलब ओकरा आओरसे अलगे मतलब सबचीज दूरे रखै छिए खाना भी मतलब ओकरा जरमे कोइ नहि खिलबै छिए किएकि ओहिसे मतलब कि जे बेमारी ओकर बेमारी ओकरा भी लागि सकै छै जइसे गाइके भी काटि लै छै ने कुत्ता तऽ ओकर भी दूध पिलासे ने जे पितै ने दूध ओकर भी मतलब बेमार पड़ि जाइ छै या ओकरा बिख लै पूरे शरीरमे फैलि जाइ छै तकर बाद कोनो उपाय करलाके बाद ओकर अगर नहि होइ पाबै छै तब जाइ छै डाकटरकन डाकटरकन जाइ छिए तऽ सुइआ मतलब नाभीमे दै छिकै ठीक होइ छै एकसाल तक कहै छिकै कि मतलब ओकरासे दूरे रहैले ओकर बिस्तर भी अलग कहै छै करैले ओकरा साथ खाना खाइ ओकर साँस तक भी मतलब मतलब ओकरा सामनेमे खड़ा भी नहि रहैके चाही कि ओकरा साँस भी ओकरामे चलि जाइ छै तऽ ओ भी से ओकरासे भी बेमारी होइ जाइ छै ओकरवला आओर इसीलिए कहै छिए कि मतलब कुत्ता ने काटलासे बहुत मतलब अइसन कुतामे अइसन बिख मतलब छै बेमारी कि जे नाम मतलब ए इसी लैके के कुत्तासे मतलब दूरे रहैके चाही आओर मतलब बेमारी फड़ै फड़ै छै तऽ बहुत मतलब दिक्कत होइ जाइ छै बोखार लागै छिकै मतलब खाँ फुल्लीके खाँसीके बेमारी होइ जाइ छिकै तऽ इसीलिए कहै छै एक साल तलक मतलब केकरो ओकरासाथ नहि रहैले नहि सुतैले नहि मतलब ओकरासे मतलब खाना तक जुट्ठा भी नहि खाइके चाही ओकरा ओकरा साथमे भी ओकरा साथमे रहैके भी नहि चाही इएहसब मतलब ई करै छिए कुत्ता काटलाके बाद हम